हैल्लो हां जी आहो आहो में टुरिस्ट गाईड बोला करना सनाओ आहो कठुआ डिस्ट्रिक्ट च बड़ी शैल शैल जगह पौंदियां न जि'यां सारें सारें शा शैल जगह जेह्ड़ी ऐ ओह् मच्छेडी ऐ फिर मच्छेडी फिर बधनोता पौंदी इक्क जगह ओह् बड़ी शैल ऐ प्हाड़ी जगह बड़ा ठंडा लाका ऐ कन्नै ओह्दे च झीर पौंदा फिर तुस थ'ल्लै आई जाओ ते सुकराला माता माता ऐ कन्नै फिर माता बाला सुंदरी ऐ कन्नै हनुमान दी मुर्ति ऐ बलौर तसील बिच्च फिर पंजतीर्थी मंदर ऐ उद्धर पंजमुखी शिव जी न दूर दूर दे लोग आंदे न उं'दे दर्शन करने गी फिर उज्झ दरेआ ऐ उज्झ पुल जित्थें वरूण देवता होर न ओह्बी बड़ी अच्छी जगह ऐ एह् सारियां जगह न तेसनाई ओड़ेओ जिसलै तुसें आना होगा ते घूमाही दैगे ठीक ऐ ठीक ऐ